मवैया इंद्रा नगर गोमती नगर आलमबाग लालबाग चौक हज़रतगंज अमौसी राजाजीपुरम महानगर अलीगंज निशादगंज मुर्ली नगर जानकीपुरम रकाबगंज नखास मौलवीगंज अमीनाबाग केसरबाग चारबाग गोलागंज लालबाग कृष्ना नगर रजनीखंड रवीखंड विभुतीखंड विवेकखंड लाजपत नगर